भारतक प्रसिद्ध राजा छलाह अहाँके महारानी लक्ष्मीबाइ झाँसी की रानी ओ अङ्गरेजसँ बहुत लड़लीह हुनका अङ्गरेजसँ टक्कर लेबाके लेल अपनो प्राणके निछावर करऽ पड़लनि बहुत तरहके सामना करऽ पड़लनि अङ्गरेजके आक्रमणकाल सब हुनका सङ्गे युद्ध केलकनि ओ अपना बच्चा लऽ कऽ बहुत युद्ध केलथि आओर दरभङ्गाके महाराज सेहो छलथि जिनका अहाँके बहुत सम्पति हुनका अहाँके दानमे भेटल छलनि जे गङ्गसँ तरङ्ग तक अहाँके सम्पति अछि ओ पूरा गङ्गसँ तरङ्गके मालिक छलाह ओ अपना बिहारमे दरभङ्गा जिला अछि ओकर राजा छलाह बहुत तरहसँ सबके सहायता करै छलाह बहुत नीक राजा छलाह हुनका जमीन जथाके कोनो कमी नहि जिनका ओ हुनकर द्वारपर काज करै छलाह सबके किछु नहि किछु ओ जमीन दै छलखिन ओहिसँ उपजा बाड़ी होइ छलनि हाथीपर हुनकर आदमीसब आबै छलखिन आओर सबसँ भेँट घाँट करै छलखिन किछु मालगुजारी सेहो लै छलखिन ओ राजा महत्वपूर्ण छलाह दरभङ्गाके महाराज अहाँके हुनकर देश विदेशमे सेहो नाम छनि आओर ओ राजा बहुत दिनतक छलाह एखन ओ राजाके आब भातिजसब रहि गेलखिन हँ हुनका आब कोनो एहन तरहके नहि छनि किला बनले छै दरभङ्गाके ओ किला जे देखबै कि देखैके लेल बाहर बाहरसँ सेहो सब आबै छथि ओ राजा महाराजाके किला बनल छलनि हँ लेकिन धीरे धीरे ओकर पतन भऽ रहल छै ओहिपर धिआन देबाक चाही जे ओ किला बचाएल जाए